اچھے ہاسپٹلس اور اچھے اسکول نہ ہونے کی وجہ سے صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے اچھی سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے وسائل کی کمی نے ان سب کی وجہ سے ہمارے علاقے کو بہت متأثر کیا ہے ویکسین کے لیے ہمارے یہاں پر دو تین سینٹر ہیں لیکن ان میں بھی بہت اچھے سے کام نہیں ہوتا